आंटी ॻाल्हायो हैलो हैलो हरिओम हरिओम हा हाणे इहो ॿुधायो की मुंहिंजे कंधे मे सूर रहंदो आहे उन लाइ मां छा कयां कंध में कंध में कंध में हा हा कंधे में हा कंधे में

ठीकु आहे

मथे में सूर रहंदो आहे मथे में सूर न थींदो आहे अच्छा गुड इहा त ॾाढी सुठी शइ आहे

हैलो हा बसि कंध में सूर रहंदो आहे ठीकु आहे हा मुंहिंजी नंढी धीअ खे पेट में सूर रहंदो आहे पेट में सूर रहंदो आहे

ठीकु आहे

ठीकु आहे थैक्यू थैक्यू थैक्यू